गोंयांत शिक्षणा खातीर साबार शाळा तश्योच उच्च म्हाविद्यालयां आसात गोंयांत लोकांक शिक्षण घेवपा खातीर जायते विशय आसात तश्योच गोंयांत कला वाणिज्य आनी विज्ञान ह्या विशयाक धरून आपले आवडिचे विशय घेवन मुखार वचपाक मेळटा कला भितर आमकां शिक्षक जावपाक मेळटा तशेंच वकील जावपाक मेळटा वाणिज्य भितर आमकां बँक खात्यांतलें काम करपाक मेळटा विज्ञान घेतलें जाल्यार आमकां दोतोर नर्स डॅन्टिस्ट आनी फर्मासिस्ट हें शिक्षण घेवपाक मेळटा तशेंच गोंयांत एका एका महाविद्यालयांत खूब कार्यावळी लेगीत आयोजीत करता तशेंच जर आमकां पॉस्ट ग्रेज्युएशन करपाक जाय जाल्यार गोंयांत गोंय विद्यापीठ सरकारी महाविद्यालय केपें खांदोळा कॉलेज तशेंच डॅम्पे कॉलेज डॅम्पो कॉलेज हीं सगळ्योच महाविद्यालयां आसात तशेंच गोंय विद्यापिठांत आमकां साबार विशय मेळटात देखीक जर आमकां कोंकणी विशयांत आवड आसा जाल्यार कोंकणी विशय घेवन आमी एम ए करपाक मेळटा मागीर हिस्ट्री इंग्लीश मराठी हिन्दी फ्रेंच बाॅटनी कॅमिस्ट्री अशे साबार विशय आसात तशेंच शाळेंत लेगीत निबंद सर्त कविता सर्त आमकां आयोजीत केल्ल्यो दिश्टी पडटात तशेंच गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स आय टी आय कॉलेजी लेगीत धावी जावन शिक्षण घेवपा खातीर आमकां मेळटा जर कोण शिक्षणांत बरो ना ताका शिकपाक जमना जाल्यार गोंयांत एक कॉलेज आसा मोनफोर्ड थंय लेगीत शिक्षण घेवपाक मेळटा तशेंच आयज कोंकणी भाशा मंडळ तुका नाचांत आवड आसा जाल्यार तुवें तातूंत लेगीत मुखार वचूंक येता जर तूं कले भितर म्हणल्यार ड्रॉइंगांत तूं बरो आसा तर तांतूंत तुवें शिक्षण घेवंक मेळटा आर्किटेक्चरांत जर तूं प्लोट काडपाक वा कितें करपाक बरो आसा जाल्यार तातूंत लेगीत मुखार वचूंक शकता अशे साबार विशय आनी गोंयांत शाळा आनी उच्च महाविद्यालय आसात